आसनाच्या संबंदात उलोवपाचे जाल्यार सगळ्यांत सुर्य नमस्कार हे जे आसा हे खूब फायदेशीर आसात तातूंत तकलेचो व्यायम जाता हातांचो पायांचो दोळे कान नाक छाती पोट ह्या सगळ्याचो व्यायाम जाता आनी एक सुर्य नमस्कारच जर घातले जाल्यार तेजो खुबच फायदो आसा म्हणजे आनी आनी वेगळी सुद्दां आसनां करपाची गरज ना तातूंतले तातूंत मंडुकासन उत्ताणपादासन कुंक्कुटासन भुजंगासन शिर्शासन सर्वांगासन मयुरासन आनी लाश्टाक शवासन अशें आसनाचे भरपूर प्रकार आसात